हमरासबके हमरासबके जे अछि ज्यादातर उपज दालिके होइए जेना मानि लिअऽ कि मूँगके दालि अछि मसूरके दालि अछि केरैआके दालि अछि तऽ एकरसबके दालि जे छै से बहुत ही अच्छा मात्रामे उपज होबैए जे दलिहनके फसिल छै आओर बहुत ही अच्छा ढङ्गसँ उपज होबै छै एहिसबके खेती करऽमे उपज भी बहुत बढ़िआँ होइ छै आओर खेती केलहुँ तऽ बुझाएल कि छै दालि उपजलै अइ मूँगके राहरिके एहिसबके खेती करऽमे राहरि तऽ मानि लिअऽ कि जे खेत खेसारी होबे छै ओहो पर टोबि दै छै ओहूपर टोबलाके बाद जे भऽ जाइ छै तऽ ओहि प्रकारसँ जे छै मसूरके दालि छै अऽ मसूरके दालि जे छै तकराके लेल कनि मेहनति करऽ पड़ै छै आओर खेसारीके दालि छै मूँगके दालि छै राहरिके दालि छै केरैआके दालि छै ईसब दालि हमसब उपजा लै छिए आओर एहिसबमे बहुत ही अच्छा तरीकासँ उपज भऽ जाइ छै इएह प्रकारसँ पपीताके खेत छै तऽ पपितो जे छै अच्छा ढङ्गसँ हमसब उपजा लेलहुँ पपीता हमसब खेतोमे उपजा लेलहुँ घरके बारिओमे उपजि गेल ओकर पेड़ लम्बा होबे छै ओहिमे डाढ़ि पात होबै नहि छै तऽ पपीता बहुत ही अच्छा ढङ्गसँ उपैज गेल आओर बहुत ही नीक लागल कि पपीता घरोमे खएलक सब आदमी मिलजुलिके बच्चो खएलक आओर बेचिओ लेलहुँ तऽ पपितोके उपज मिलाजुलाके ठीक छै गन्ना गन्नो जे छै से उपजि जाइ छै हमरासबके ओम्हर गन्नोके खेती बढ़िआँ ढङ्गसँ होबै छै गन्ना अपनेँके कनिक समय लम्बा होबे छै पर गन्नाके उपज जे छै से ओहिमे कनि पानि ज्यादा लागै छै आओर ओकरो जे खेती होबै छै तऽ बहुत ही अच्छा ढङ्गसँ खेतके पहिले तैआर केलक एकरा बाद छै खेत तैआर ओकर जे गन्नाके खेती होबै छै तऽ गन्नेके जे छै छोटा छोटा टुकड़ा काटिकऽ गिड्ढावला जे होबै छै ओकरे रोपिकऽ हमसब तैआर केलहुँ तऽ ओ भी ठीक छै आओर बहुत ही अच्छा ढङ्गसँ तैयार कएलाके बादमे मिलमे भेज देलहुँ एनाहु जे छै बजारमे ओकर जूस तूसमे बेच लेलक लोकसब तऽ इस प्रकारसँ गन्नाके खेती होबै छै आओर मशरूमके एहिबेर धीरे धीरे उपज जे छै से मशरूम भी भऽ रहल छै आओर पहिने तऽ नहि छलैए मशरूमके ओतेक जानकारी आब धीरे धीरे लोकके सबके पता लागल कि मशरूमके खेती भी अच्छा छै ओकर सब्जी भी अच्छा होबै छै तऽ ओ भी मशरूम जे अइ से बहुत ही अच्छा ढङ्गमे अहाँके मशरूम उपज होबै छै आओर बहुत सारा जगह जानकारी नहि छै जे मशरूम की छै तऽ ओसब बतेबो केलहुँ तऽ तुरन्त बुझा गेल कि इएह मशरूमके खेती छै तऽ ओ मशरूमोके खेती जे छै से साठि परसेन्ट हमरासबके एम्हर जे छै से उपज भऽ जाइ छै तऽ ओहि हिसाबसँ सब फसिलके खेती अच्छा खासा भइए जाइ छै दालि जे छै से सबसँ ज्यादा प्रसिद्ध छै हमरासबके इधर तऽ मूँग मसूर केरैआ राहरि अरहर एकरसबके जे दालि छै से हमसब बहुत ही उपज कऽ लेलहुँ सर्वप्रथम सबसँ ज्यादा होबै जे हमरासबके एम्हर खेसारी आओर मूँग आओर केरैआ एकरसबके खेती बहुत ही अच्छा ढङ्गसँ आओर बहुत ही उपज जे अपनेँके बहुत ही फलदायक फसिल होबै छै ई आओर बहुत निरोग फसिल छै आओर कम लागतिपर ईसब उपजि जाइए पानिओ कम भेल एगो बरसो यदि भऽ जाइए तऽ दलिहन जे छै से भऽ जाइए वएह आओर जे छै से बहुत प्रकारके दलिहन तेलहन होबै छै पर मसूर मूँग राहरि केरैआ एकरसबके उपज बहुत ही अच्छा ढङ्गसँ उपज होबै छै जे देखलहुँ तऽ बुझाएल कि हँ अच्छासँ खेती भेल अइ आओर घरमे भी दालि दलिहन बहुत अच्छासँ आएल अइ इधर खेती होबै छै